छा मां ट्रावेल एजंसी वारे सां ई फ़ोन में ॻाल्हिया पेई न त मूंखे छाहे की मुंहिंजो फ़ोन आहे न खणे न पियो छो त असांजी सॼी फ़ैमिली ट्रावेल करण लाइ असांखे किथे वञिणो आहे इनजे लाइ करे तयार आहे कॾहिं खां असां तयार राह ॾिसूं पिया हुन जी पर उहे केतिरा मूं फ़ोन करे चुकी आहियां हू कहिड़ो बि फ़ोन असांजो खणे न पियो त हाणे आउं साम्हूं खां चयां पेई की मूंखे ई जेको केब आहे न उहो मूंखे कैंसल करिणी आहे मूंखे इहो ड्रायवर न खपे